ना हमनो आं जोबोरैनो मोजां मोनो ना हमनायखौ आङो आंनि बिदानिफ्राय बांसिन सोलोंदों होननानै बुंजायो बिनिफ्राय आंनि न' खाथिनि बिदाफोरनिफ्राय बा आंनि न' खाथिनि गिदिर मानसिफोरनिफ्राय आं सोलोंदों माब्लाबा माब्लाबा आं आफाजोंबो नाखौ हमनो थांफायोमोन आफाजों ना सारनो थांनायाव आं खबाय लानो थाखाय ना लानो थाखाय थाङोमोन आरो माब्लाबा आबैजोंबो थांफायोमोन आरो आबौजोंबो थाङोमोन आरो बिसोरनिफ्रायनो आं बांसिन ना हमनायखौ सोलोंदों आरो बेजों लोगोसे आं नाखौ बोरसिजों बोननो जोबोर मोजां मोनो बोरसिजों नाखौहाय आदार होनानै बोननायाव जोबोद माने मोजां आरो गोजोननाय मोनो आरो आरो सम सम आंनि फंबाय उन्दैखौ लानानै आरो माब्लाबा आंनि न' खाथिनि फंबायफोरखौ लाफानानै नाखौ बोरसिजों हमनो जोबोद मोजां मोनोमोन माब्लाबा नाखौ जोबोद बुरजा मोनबोयोमोन माब्लाबा मोनामोन आरो माब्लाबा फरायसालि बन्द' जानायफोराव नाखौ जोबोद बोनोमोन बोरसिजोंहाय बुरजा बोरसि लानानै जेब्ला फरायसालि बन्द' जायो गोलोम बोथोरनि बै समावहाय नाखौ बोनोमोन आरो गोबाव सम ना बोनबाय थानायनि थाखाय बिमाजों माब्लाबा रायजायोमोन बा बुजायो मोनबो दा बेनिखायनो ना हमनायनि जिहेथु माखासे माबाफोर आंनि मेम'रिसफोर बेफोरो जोबोद मिनिथाव आरो गोसो खाङोब्ला जोबोद माब्लाबा गोजोननायबो मोनो बेजों लोगोसे ना सारनायखौबो आं जोबोद मोजां मोनो जेजों दैमायावहाय ना सारनो मोजां मोनो आरो जोंनि न' खाथियाव दै दं जिहेथु बेवहाय आं सानफ्रोमबो ना हमनायाव आं फ्राय आखा फाखामोन बेनिखायनो ना हमनाया आंनि मोनसे मोजां आदब होननानै आं बुंनानै लानो हायो बेखिनिआनो